میں نے کئی دفعہ بلیک اینڈ وائٹ فوٹو گرافی کے ساتھ تجربہ کیا ہے جیسے کہ میں نے کئی دفعہ تصاویر کھینچی ہیں جیسے کہ کلاس کی خالی بینچوں کی بینچ پر رکھے کتابوں کی اور اس طرح کے اور بھی تصاویر لی ہیں یک رنگی تصاویر کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے کئی موقعوں پر جیسے کے اگر کوئی انسان فکر میں بیٹھا ہوا ہے یا اداس بیٹھا ہوا ہے تو اس کی یک رنگی تصاویر میں بہت دلکشی ہے یا پھر کلاس کی خالی بینچیں ہیں تو اس کی بھی یک رنگی تصاویر میں بہت دلکشی ہے لیکن یک رنگی تصاویر کی دلکشی کچھ حد تک محدود بھی ہیں جیسے ہم اگر پھولوں کی بات کریں یا پھر ہریالی کی بات کریں یا پھر اگتے ہوئے یا ڈوبتے ہوئے سرخ سورج کی بات کریں تو اس میں کلر فوٹو گرافی ہی زیادہ دلکش لگتی ہے